पाण सिंधियुनि में त कढ़ी चांवर बि सभिनि खे वणनि था त कॾहिं कढ़ी चांवर कॾहिं साई भाॼी पुलाउ कॾहिं सेअल भाॼी त कॾहिं बिह पटाटा सभु शयूं सुठियूं सुठियूं बेसणी भाॼी गवार सभु सुठो सुठो ऐं असांखे सभु सुठी क्वालिटी भाॼियूं असां उता वेंदा आहियूं सतसंग ते सब्जी मंडी मां ई भाॼी वठंदा ईंदा आहियूं भाॼी मंडी मां फ्रूट भाॼियूं सभु उता ई ताज़ियूं वठंदा ईंदा आहियूं ऐं घर में सभु वॾा नंढा सभु आहिनि त सभु सुठियूं सुठियूं शयूं ठहंदियूं आहिनि बिह बि ठहंदा आहिनि त सभु संग बि ठाहियूं कॾहिं अचार वग़ैरह बि सुठी क्वालिटी जा ईंदा आहिनि ऐं कणक त घर में वठी अचूं घर में अटो पिसंदा आहियूं असां घर में पापड़ खिचा कचरियूं सभु कयूं पंहिंजे सिंधी में त पापड़ खिचा कचरी बि सदा बहार आहिनि सभिन खे सभु हुते शयूं वणनि दालि चांवर सां त ज़रूर हुजनि कढ़ी चांवर सां त ज़रूरु शइ हुजनि भीड़ियूं पटाटा बि हुजनि टमाटे जी चटणी बि हुजे त शयूं सुठियूं सुठियूं खाईंदा आहियूं ऐं वॾा नंढा सभु आहिनि ॿार बि त वॾा बि त खाइण पीअण जी सुख आहे असीं साई भाॼी बि ठाहियूं ऐं सभु खाईंदा आहिनि इन कोने कि ॿार कोन खाईंदा आहिनि ॿार बि सभु शयूं खाईंदा आहिनि शुक्र आहिनि मालिक शुक्र चओ जय झूलेलाल